जैसे कि तैरने की बात हो रही है तो पसंदीदा हमारा तैरने का जगह जो है जो स्थान है वो हमारा है गंगा नदी जैसे कि यहाँ नदी भी है और तालाब भी है झरने भी हैं सबसे पसंदीदा हमारा है ये नदी गंगा नदी तो यहाँ भी तैरते हैं और क्या बोलते हैं और कभी कभी तालाब में भी तैरते हैं और जैसे हमारे आस पास के गाँव में है और नहर झरने टाइप्स हैं वहाँ भी तैरते हैं और क्या बोलते हैं ये समुद्र समुद्र में भी तैरते हैं काफ़ी अच्छा लगता है ज़्यादातर अच्छा लगता है हमको गंगा नदी में ही है और बाकी जितना दूरी है तो दूरी पे पहुँच जाएँगे वहाँ तैरने के लिए हमारा हालाँकि पसंदी यो गंगा नदी ही है सबसे पसंदीदा नदी गंगा नदी यहाँ तैरते हैं और ये इ वो झरने में जैसे जाते हैं झरने में भी तैरते हैं और ई तालाब में भी तैरते हैं तालाब तालाब तालाब में भी तैरते हैं और ई ई झरने में भी समुद्र में भी गए हैं तैरते हैं वहाँ तो और अच्छा लगता है समुद्र में तैरने में क्योंकि समुद्र में भी पानी बहुत गहरा होता है तो वहाँ जितना मर्ज़ी चाहो उतना जैसे चाहो वैसे तैरलो जैसे तालाब हुआ तो वहाँ तो जगह कम होती है उसमें ज़्यादा अगर औ इस्पेस लेके नहीं तैर सकते हैं जैसे हाईट में ज़्यादा दूर ही जा नहीं सकते हैं और ये जेसे गंगा नदी हुआ तो गंगा नदी में आराम से चाहे तैरके मतलब कि दस फ़ीट बीस फ़ीट पचास फ़ीट ऐसे भी जा सकते हो पाँच सौ मीटर भी जा सकते हो और तालाब में इतना नहीं जा सकते और गंगा नदी में तो आराम से तैरते हैं और रही बात ये समुंदर की समुंदर में तो आराम से जितना मर्ज़ी उतना तैरो आराम से कोई दिक़्क़त नहीं है वहाँ तो और मज़ा आता है फ़्रेंड लोग के साथ और ज़्यादातर पसंदीदार अपना ये ही नज़दीक ही है गंगा नदी है गंगा नदी में ही तैरते हैं आराम से